कहाँ घूमने आना है

बिहार में आइए आइएगा बिहार में बढ़िया बढ़िया जगह है पटना में घूमने के लिए है मुज़फ़्फ़रपुर में घूमने वाला है समस्तीपुर में है सब जगह है जहाँ आपको मन करे वहाँ घूमिए हाँ हाँ ना समस्तीपुर में हाँ हाँ हम बिहा यहाँ समस्तीपुर में है आइए एक से एक रेस्टुरेंट है उसमें रहिए खाइए घूमिए फ़िर रहिए अब तो वह आप जैसा रेस्टुरेंट खोजिएगा वही हिसाब से पैसा लगेगा अब आप के ऊपर डिपेंड करता है हाँ दस पंद्रह मिनट घूम लीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा घूम लीजिएगा

हाँ रिसीव कर लेंगे आइएगा तो रिसीव हो कर लेंगे समस्तीपुर स्टे जैक्सन पर उतरिएगा और उसके बाद हमको फ़ोन कीजिएगा हम आपको रिसीव करके रेस्टुरेंट में ले जाएँगे आपको वहाँ छोड़ देंगे फ़िर वहाँ से घुमाएँगे पूरा उसके बाद आप फ़िर दूसरी जगह बोलिएगा फ़िर दूसरी जगह ले जाएँगे घुमाने पट बिहार में पटना में गोलघर है हाँ वहाँ भी लेकर चलेंगें और एक पटना में भी है बढ़िया वनिया उधर घुमाएँगे चिड़ियाघर है पटना में हवाई अड्डा इ सब घूमा देंगे तो कब क्या कल कितने बजे तक आ जाइएगा तो ग्यारह बजे रात में तो सुबह वाली ट्रेन रहती है तो उस पर बै हाँ हाँ उतना टाइम तक हो जाएगा

कोई दिक्कत नहीं होगा यह है बढ़िया से सब जगह घूमाएँगे फ़िर श्रीरंग सत्रह हाँ दस पंद्रह हज़ार में हो जाएगा ठीक है रख रहे हैं